हाँ मेरी मनपसंद काहावतें हिंदी की भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पदुराए इसका अर्थ है कि मूर्ख के सामने कुछ भी बोलने या कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो वही करेगा जो उसको समझ में आएगा या फिर वही करेगा जो वो ज समझ चुका है पहले से ही दूसरे बार उसको बताने या कहने का कोई मतलब नहीं है